اردو زبان اپنی پوری تاریخ میں دوسری زبانوں اور ثقافتوں میں ایک قدیم ترین زبان ہیں اور اردو زبان كو اگر كوئی سیكھنا چاہے تو بڑی ہی آسانی كے ساتھ اس زبان كو سیكھا جا سكتا ہے اور یہی نہیں اردو زبان نہایت ہی نرم اور پیاری زبان ہے اور اردو زبان كو اگر كوئی سیكھنا چاہے دیگر مذاہب كے لوگ بھی انگلش زبان والے بھی اور ہندی زبان والے بھی وہ بڑے آسانی كے ساتھ اس زبان كو سیكھ سكتے ہیں كیونكہ اس زبان میں كچھ الفاظ ہندی كے بھی ہیں اور كچھ فارسی كے بھی ہیں اور بہت ساری جگہ تو اس میں انگلش كے بھی الفاظ ہیں اور اردو زبان ہماری ایک وخت كی بہت ہی اہم ترین زبان رہ چكی ہے آ ج سے دس سال بیس سال پہلے ماضی حالات میں مغلی سلطانیہ میں آج فارسی اور اردو كو فروغ دی جاتی تھی اور آج فارسی ختم ہو چكی ہے اگرچہ فارسی نصاب میں پڑھائی بھی جاتی ہے آج كے مدارس میں لیكن فارسی كے ساتھ اردو كو زیادہ فروغ دی جاتی ہے اور آج مشاعرے میں اور آج كی شعر و شاعری كی دنیا میں آج بھی الحمد للّہ ثم الحمد للّہ اردو كو ہی فروغ دی جاتی ہے میں بات كرتا ہوں جشنِ ریختہ كی اس میں ایسے ایسے ہمارے شاعر اور حضرات شعرا گزرے ہیں جو واقعی میں انہوں نے اردو میں ایک ایسی رس گھولی ہے كہ سننے والی كو اپنے طرف كھینچ لاتی ہے